اتر پردیش کے بہت سارے ایسے پکوان ہیں جو سیاح کو بہت پسند آ سکتے ہیں ان کو پیش کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو لکھنؤ ہے وہاں کے ٹنڈے کباب کافی مشہور ہیں آگرہ کے پیٹھے کافی مشہور ہیں بریلی کی برفی کافی مشہور ہے علی گڑھ کی چائے کافی مشہور ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم مطلب کہتے ہیں کہ بہت مشہور ہے اور ہم اپنے سیاح سیاح جو آتے ہیں ان کے سامنے یہی ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں اور اور آپ یہ میرے کانپور کی شا کانپور کا شاورما اور شاورما تو ہر ایک انسان کو پسند آتا ہے اور کہ یہی پاستہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سیاح کے پسند کے حساب سے رکھتے ہیں اور ایگ کری بہت پسند آتے ہیں لوگ کو ایگ کری کہاں کی ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایگ کری تو ہر جگہ ہی پکتے ہیں تو کوئی ایسی کوئی خصوصی جگہ نہیں ہے جہاں صرف انڈا کری پکتا ہو انڈا تو ہر جگہ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سیاح کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں